ہندوستان کی آب و ہوا بہت ہی اچھی ہے یہاں پر کبھی مختلف خطوں یہاں کے مختلف خطوں میں کبھی آب و ہوا گرم ہوتی ہے کبھی سرد ہوتی ہے یہاں پر ہندوستان کی آب و ہوا بہت ہی خوشنما ہوتی ہے